हेल' हेल' ओइ नोंनाव जौ दं नामा आंनो बै ब्लेक दगखौ नांगौ मोनलै औ बेसेबां बेसेबां लायो हैस बे माबाफ्रालाय गैया जौ गोजाफ्रालाय गैया जौ गोजाफ्रा दे बे दाम खम खमनिखौनो गंबा लायनोसैलां औ बेसेबां बेसेबांथो दं दाम खम खमनियालाय हाबाब माब्रै दाम खमनि होनबाय गंसेयावनो सयस' थाखा जाखोब्रा नंगौना नङा जाखो हैस नों दखानदारिया एसे थगायसुला नामाब्रा बांद्रायबायदां थोस नों नङा नङा आं नोंनियाव एसे बांद्राय मोनबाय थारमानि बिदिथ' जाद्राय थाराना थोस बांद्रायबायलै जिखुनु नोङो आं सासे मानसि थिनहरगासिनो दं नोङो गंबा हरदो गंबा एसे खम खालामदो नामा सारिस'सो आयु एसेबो खम जाया होमबा एथ' लाब जाग्राखाब्रा नोंसोर होथस बिदि जाद्राय नाङा नामा आथसा पनसास पनसास थाखाबो गारथारा गोरानखौ लोङालै ओरै लोगोफोर फैदों नालाय बाखायनो बिदि जाया नांगौ एसे दे दे दे बेनो जाथोंसै गंबा सोना हरदो दे